जय झूलेलाल जय झूलेलाल तव्हां फोटोग्राफर पिया ॻोल्हियो असांखे ख़बर पई आहे शादीअ जे लाइ प्री वेडिंग जे शूट जे लाइ

हा असां फोटोग्राफी कंदा आहियूं प्री वेडिंग शूट कंदा आहियूं त तव्हांखे त त लोकेशन कहिड़ी खपे ऐं कॾहिं आ तव्हांजो फंक्शन असांखे डेट सभु ॿुधायो तव्हां हा तव्हांजो बजट छा आहे हुन ते मूंखे ॿुधायो अथव तव्हां मां तोखे अ ब तव्हांजे अनुसारु ई तव्हांखे सभु ॿुधायो तव्हां पैकेज छा थींदो ऐं हुनमें छा छा हूंदो हूअं लिमिटेड बि माना ॿ लख टे लख चारि लख असां जा प्रिमीयम प्लैन आहे लक्ज़री प्लैन आहे हुननि में सभु थींदो आहे प्रिमीयम में छ छा अथव पंज लख में सभु थींदो गाॾी बि ॾींदासीं लोकेशन ते खणण बि वेंदा हुनमें खाधो पीतो बि इंक्लूडिड हूंदो त त हुते जाम वधीक वक़्तु थो लॻ जी वेंदो आहे न फोटो शूट में त उहो पंज लख में इहो आहे ॿ लख में छा थींदो तव्हांखे ब्राइडै हुननि खे खुदि ई अचिणो अचिणो पवंदो ऐं हुते पंहिंजो ही खाइण पीअण जो ॾिसी वठिणो पवंदो ऐं हुनमें कपिड़ा बि न इंक्लूडिड थींदा त उनमें पोइ हुननि खे पाणेई अची रहंदा पोइ पोइ तव्हां ॿ लख जे अंदरि ई आहे त हुननि में ॾिसो हुते असां लोकेशन तव्हांखे मोकिले छॾिंदुमि ऐं हुते कपिड़ा बि कपिड़ा असां त ॾींदासि हुते एप आहे हुनमें तव्हांखे पोइ हुते अची करे पंहिंजो ॾिसणो पवंदो खाधे पीते जो ऐं छा थो लोकेशन जाम परे परे हूंदी आहे ऐं हुओ उहा तव्हांखे पाणेई अची रहंदा रहणो पवंदो ऐं हुते छा त लोकेशन बि माना लोकेशन बि तव्हां मूंखे ॿुधायो जाम पुराणी खपे या नए अ ज़माने जी खपे माना वक़्तु साईं वक़्तु जे हिसाबु सां खपनि या छा पुराणो खपे अॼुकल्ह सभिनीनि खे

नए नए त सभिनीनि खे ॿियो ॿियो शौंक़ु थींदो आहे न छा त हिन करे त तव्हांजा मां ॿ लखे जो पैकेज आहे हुनमें छा छा इंक्लूड थींदो तव्हांखे ॿुधायो अथव हुनमें फोटो शूट थींदी ऐं असां जो कैमरा मैन त थींदो हुते मेकअप मेकअप बि कंदो हुनमें ऐं हुते तव्हां तव्हां वटि गाॾी या कुझु आहे त तव्हांखे हुननि में ई करणी आहे हा त तव्हांखे हुन गाॾीअ गाॾी बि खणी अचो हुनमें तव्हांजो सभु उनखे हुनजो मतिलबु सुधारी करे खणी अचो ठाहे खणी अचो त छा त फोटो हुननि में ई कढणो आहे न त हुओ सुठो अचनि खपे हा ठीकु आहे मां तव्हांखे पैकेजिज़ व्हाटसअप ते मोकिले थो छॾा तव्हां मूंखे ॿुधायो अगरि हुनमें कुझु चेंज खपे या कुझु घटि वधीक ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल